थांनाय बोसोराव आं सौखि दावबायनो थांदोंमोन बे ट्रिपआव आङो थांनानै जोबोद गोजोन्नाय मोन्दों आरो बेयाव आङो ओरैबायदि नुनो मोनो जे बे जायगाया मोनसे पिकनिक स्पट आरो बे पिकनिक स्पटनि नुथाइआ जोबोद समायना हाजो हाला हाग्रा बंग्रा बेजों साग्लोबनाय आरो दै जिरि बोहैनाय मोनसे मोजां जायगा आरो बेयाव लावखार ओंखाम जानो थाखाय जोबोद सुबिदा